आं बिदिनो अनलाइन नङाबा अफलाइनबो गेलेफेरदों जायखिजाया बादायलायनायफोराव बाहागो लाफेरदों बेबायदि बादायलायनायाव बाहागो लानानै आरो जों माने जोबोद गोजोन्नाय मोनो आरो बे देहायारि एक्सासाइसजोंबो लोगोसे मोनसे जायखिजाया गुबुन हानजाजों बादायलायनायफ्राबो बियो माने गोजोन आरो खौसेथिफोरखौबो थामोन्था लाखियो दा बे लेखायै जोङो उन्दैनिफ्रायनो बायदि रोखोमनि क्रिकेट गेलेनाय जोलुर फुटबल गेलेनाय बेबादि गेलेनायफोरखौ लाबोदों देहायारि जों लोगोसे बायदि बिथिंनि जौगानाय जोंनि गावजोंगाव सोमोन्दो थालायनाय अनलायनाय आरो बिदिनो गेलेनायनि गेजेरजों देहाखो जोङो गोग्गो लाखिनायजों लोगोसे आरो बिदिनो मा होनना बुंगोन जौगा थाखोआव गावखौ सिनाय जानाय मानाय बेबायदि मोन्दांथिफोरा दोङो आरो बियो जोङो गोदो जोङो जोङो बांसिनै गामिफोराव जोङो मोनसे दाबसे जागानि गामिजों गुबुन दाबसे जागाजों बांसिनै बेबादि बायदि रोखोमनि गेलेनाय जेरै जोङो क्रिकेट गेलेनाय फुटबल गेलेनाय बेबायदि बादायलायनायखो जों गेलेदों आथिखालावबो सम सम जोङो बिदिनो जोलुर बादायलायनायफोरखौ जोङो गेलेयो गुबुन गुबुन बेबादि गेलेनाया जोंनि आरो सोमोन्दोफोरखौ माने गोरा खालामो बे गोरा खालामनायजों जों गोजोनाव खौसेथिफोरखो रंजनायजों लोगोसे जोङो आरो गेलेनानै बायदि बिथिङाव जोङो आरो माने मा होनना बुंगोन माने मा होनना बुंगोन बिदि बिथिङाव जोंखौ गोरा खालामो आरो आरो आं सानो गेलेनायनि गेजेरजों जोङो माने जौगा थाखोआव सहैनो हायो बेखायनो गेलेनायखो नांगो गावनि देहाखो एक्सासाइस लाखिनायजों लोगोसे गेलेनायफोरा जोंनि थाखाय मोनसे आरो मोनफा मोनफा आरो जिउ खुंनयानि मोनसे आयदा होन्नानै आं सानो आरो बेनि गेजेरजों गोबां माने गावखौ मुं सुनोबो हायो आरो गेलेनांगौ आं गेलेनांगौखौ आङो इसे फोरमायो मानोना साफ्रोमबो गेलेनाया जोंनि मोनफ्रोमबो गेलेनाया जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायजों लोगोसे गावखौ बिबुं मोजां जौगा थाखोआव फेहेरनो थाखाय मोनफा मोनफा आयदा बियो गेलेनांगौ आंहा बेखो सानो आरो